हाँ मैं पाँच तारीखों को याद रखता हूँ दो मई उन्नीस सौ नब्बे दो जनवरी उन्नीस सौ पचासी बारह अप्रैल दो हज़ार पाँच सत्रह मई दो हज़ार नौ चौबीस अप्रैल दो हज़ार चौदह